जंहिंखे मधूमेह हूंदी आहे असां हुननि खे चांवर मिठी शयूं खाइण लाइ न ॾींदा आहियूं जंहिं करे हुननि खे भई तकलीफ़ न थिए ऐं हुननि जा घरू उपचारे कंदा आहियूं जीअं करेले जो जूस ॾींदा आहियूं चरांटे जो काढ़ो कारा जमूं ऐं जम जामून जो बिज जो पाउडर ॾींदा आहियूं सुकी मेथी खाइण लाइ ॾींदा आहियूं जंहिं करे हुननि जो मधूमेह सां निपटण लाइ हुननि खे सहुलियत थिए ऐं हुन कोशिशि कंदा आहियूं की हुननि खे किथे धक न लगे की भाई हुननि जो जख़्म वधे न छोकी मधूमेह सां उहो जख़्म ॾाढो ॾुखयो लहंदो आहे ऐं जंहिंजे करे हुननि खे ॾाढी तकलीफ़ थींदी आहे त असां पूरी कोशिशि कंदा आहियूं की उन्हनि खे कोई धक न लगे ऐं हुननि जे खाइण पीअण जी ध्यानु रखंदा आहियूं हुननि खे ताक़त वारी शयूं ॾींदा आहियूं जंहिं करे हुननि खे शरीर में ताक़तु थिए